ہیلو كیا آپ ایمیزون كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں در اصل كچھ دن پہلے میں آپ كا ایمیزون ایپ استعمال كر رہی تھیں تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دكھائی دیا جو دیكھںے میں كافی اچھا تھا تو میں نے اس كو آڈر كر دیا كیوں كہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے كا تھا اس موبائل فون كے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیكنگ میں آیا تھا اس كا كیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرس كلک كرتا ہے اس كا اسپیكر بہت اچھا ہے اس كا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس كا انٹرنل اسٹوریج كافی زیادہ ہے جس كی وجہ سے میں كافی اور ایپس انسٹال كر سكتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس كی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں